नमस्ते सर में गायत्री बात कर रही हूँ जी सर मैंने अभी कुछ देर पेले खाना ऑर्डर किया था जी मुझे छोले भटूरे एक पाव भाजी ओर इडली मैंने ऑर्डर करी थी तो मैं कुछ जी सर तो मैं कुछ और आइटम जोड़ना चाहती हूँ जो में भूल गई थी बताना आप को जी मुझे पीने में भी कुछ चाहिए तो आप क्या चार कॉकटेल का भी ओडर ले पाएंगे जी सर मैं मिस कर चुकी थी उसको बोलना तो मैं आप को वही बताने के लिए मैंने कोल किया कि आप साथ में ही भेज देना जी सर तो आप मुझे कोकटेल और चार मेंगो जूस और एक लेमन जूस भी भेज दीजिएगा जी सर सर कब तक आ जाएगा मेरा ओडर जी अभी बन रहा है जी सर ठीक है जी सर हाँ आप मेरे पते पर ही भिजवा देना इसी पते पर और ये साथ में आप टोटल मुझे बिल बता दीजिएगा तो में आप को ओनलाइन भुग्तान कर दूँगी जी सर धन्यवाद सर